علی گڑھ ایک بہت اچھی جگہ ہے جو كہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میں بچپن سے یہیں پر رہتی ہوں اور میرا من نہیں كرتا ہے یہاں سے كہیں جانے كا كیوںكہ بہت اچھی جگہ ہے یہاں پہ بہت اچھی اچھی جگہیں ہیں مطلب گھومنے كے لیے جیسے اگر ہم اپنے كیمپس اے ایم یو كیمپس كی بات كریں تو وہاں پر بلڈنگس بہت اچھے اچھے ہیں وہاں كی آرکیٹیكچر بھی بہت زیادہ اچھا ہے جو كہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور جو یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے یہاں پر بہت زیادہ پیڑ پودے ہیں بہت اچھا لگتا ہے مجھےعلی گڑھ اور علی گڑھ میں موسم كی تبدیلی میں جو ہے زیادہ تر اگر یہاں پر ہوتی ہے جیسے گرمی تو گرمی مئی جون میں بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ ایک ہائی ٹیمپریچر لوئیں وغیرہ چلنے لگتی ہیں اور اگر برسات ہو ریی ہے تو دو تین دن تک لگاتار برسات ہوتی ہے اور اگر سردی بھی پڑتی ہے تو دسمبر اور جنوری میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے کہ كہرا ہو رہا ہے بس برف گرنے كی كمی ہوتی ہے اس ٹائپ سے ساری سارے موسم یہاں پر بہت زیادہ زیادہ ہوتے ہیں ہاں لیكن جیسے اگر تبدیلی دیكھی جائے تو یہاں پہ برسات بہت زیادہ كم ہوتی ہے جس حساب سے گرمی اور سردی رہتی ہے اس حساب سے برسات یہاں پر بہت زیادہ كم ہوتی ہے باقی مجھے علی گڑھ بہت زیادہ پسند ہے